क्रिकेट प्रायः जे छै से हमरा पसन्द अछि क्रिकेट जे छै से मैट्रीके से हम खेलैत रहलहुँ हँ क्रिकेटमे कएक तरहके नहि जे छै से मेडल जीतने छी क्रिकेट हमरा बहुत जे छै से लगाव यऽ कहियो विश्वमे जे छै से टी टवेन्टी भेल ओहो टी ट्वेन्टी जे छै से हम पूरा देखलहुँ हँ आओर आनन्दसँ छलहुँ हँ क्रिकेट जे छै से बहुत एहि देशकेसँ आमदनी छै क्रिकेट जे छै से पूरा जे छै से एक बहुत मनोरञ्जक खेल छियै क्रिकेटमे एगारहटा जे छै से प्लेयर होइत छै आओर चयन जे होइत छै पन्द्रहटा खिलाड़ीके होइत छै ओहिमे एगारहटा जे छै फिल्डपर जे छै से एक समयमे उतरैत अछि आओर हम जे छै से ओकरा जे छै से देखैत रहलहुँ हम क्रिकेटके बारीकीके समझै छियै क्रिकेट जे छै से जे छै से प्रायः सब विकासशील देशमे जे छै से खेलल जाइत छै क्रिकेटमे प्रायः जे छै से पाँच सँ छह घण्टा जे छै से एक खेलकऽ समाप्त होइमे जे छै से समय लागै छै